ہاں میں اپنے گھر کے سامنے جو میرا صحن ہے اس میں بڑا سا لان ہے اور وہاں پر جو کیاریاں اس میں میں نے اپنی امی سے ہی سیکھا ہے کہ کیسے اس میں پودے لگائے جاتے ہیں کیسے اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے اور پھر پانی ڈالا جاتا ہے موسم کے اعتبار سے ہم لوگ اس میں پودھے لگاتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں اور ہم صحن میں کوشش کرتے ہیں کہ موسم کے اعتبار سے پھول لگائیں پودے لگائیں اور میں نے اس میں اپنے ہاتھوں سے ایلو ویرا اور کڑی پتّا لگایا تھا تو اور کڑی پتّا جو ہے اس کو ہم اپنے کھانوں میں استعمال بھی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے